नमस्कार आं कोण

हां हां हां हय हय हय

यें काणकोणसान वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आसा ती परतगाळी मुखार आसा ती तुमकां एक जवळपास बारा किलोमिटर आसा बारा ते तेरा किलोमिटर हय तुमी जर हय हय हय होय थंय तुमका पळय आं वायल्ड लायफ सँच्यूरी म्हळ्यार ती जागा फाॅरॅस्ट एरिया भितर आसा ती सगळी तुमका थंय बटरफ्लाय गार्डन म्हुणून एक आसा थंय तुमका वेगवेगळे पद्दतीचे जे फुलपाखरा आसात तेंचे थंय निरिक्षण करपा मेळटलें थंय मागीर बाकीचीं जनावरां आसात म्हणजे आमी हरीण बरीण म्हण्टा पळय तें तीं तीं तुमकां पळोवपा मेळटलीं तीं आसात मागीर फीश एक्वेरीयम बीन आतां सुरू केला एक्वेरीयम होय वेगळे वेगळे पद्दतीन नुस्तीं जीं आसा पळय तेचें तेजे थंय यें रिजर्वेशन केल्लें आसा तें एक्वेरीयमा लायव तुमका पळोवपा मेळटलें ते पद्दतीचीं आनीक एक म्हत्वाची म्हळ्यार एक खूब वर्सां फाटी दोन हजार आठ सालान गालजीबाग किनाऱ्याचेर एक देव मासो मेळ्ळो तेजीं जीं हाडां आसात सांगाडो जो आसा तो थंय दवल्ले आसा तश्या तसो आनी तो खूब व्हड आसा म्हळ्यार तो जवळ पास एक सतरा अठरा फीट सुमार आसा इतलो लांब आसा हय हय देव मासो तो एक थंय आसा पळोवपाक आनी थंयच्यान मुख्य फाॅरेस्ट जी एरीया आसा थयच्यान जर मुखार गेले न्ही जाल्यार तुमका ट्री हावजीस पळोवपा मेळटले ट्री हावजीस एक झाड आसा खूब वयर आनी तेजे वयर एक घर बांदले आसा ते हावज टायप अशें केल्लें आसा तुमका थंयचें ट्यूरीश्टां खातीर ओपन आसा थंयच्यान आनी मात्शें भितर रानान वयचें पडटा अशे पद्दतीन वेगवेगळे पद्दतीचें हें आसात थंय हय हय हय हय हय हय तुमकां शिश्यावर शिश्यावर टवर तशे गेले जाल्यार तुमकां ते सांगतले तुमी वायल्ड लायफ सँच्यूरी जर तुमी फाॅरेस्टा एरियान जर गेले जाल्यार ते तुमका सांगतले खंय वचपाचें कशे पद्दतीन वचपाचें तें थंय पावतगीर हय हय परतगाळीर थंय थंयच वायल्ड लायफ सँच्यूरी भितर गोरमँटान रावपाची जेवणाची सगळी सोय केल्ली आसा आं हय बरें बरें बरें धन्यवाद बरें